बी वचपाक तें सांगना थोडें मागीर पिकार जाता न्ही बशीन कदंबा बशीन वयता आसतना ते लोक बशी बसता आसतना ते तिकेटी मारता मारता तेन्ना ते तिकेटी दिता आमकां आनी मागीर ते वीस रुपया आमचे काडटा खंय गेल्यार मागीर आमी प्रायवेट बशीर वसत जाल्यार ते टिकेटी आमच्यो वीस रुपया मारता पंचवसी रुपया मारता आनी मागीर ते आमकां अशे खडगे बी आसता तेन्ना आमकां मातशे त्रास जाता फडग्यास त्रास जाता आनी मागीर ते किदें करता सामकें चिड्डू चिड्डून आमकां व्हरता भशेन आनी